हमारे पास हमारे यहाँ पशुपालन है हम पशुपालन का व्यवस्था करते हैं कबार ओबार काटते हैं खेती बार भी करते हैं वहीं पर भी डेली भी खुलवाऍं हैं मांस मछली भी बेचाता है कुन विस लोक का व्यवस्था होता है और डेली भी बहुत चलता है हमारे यहाँ सब दूध देते हैं फिर लेते हैं अच्छे से दूध बिकता है फैट भी आता है बढ़िया फैट आता है हम लोग वहाँ पर खूब करते हैं ओ दुकान बहुत चल रहा है बहुत लोग बहुत दूर दूर लोग आते हैं और फिर क्या करते हैं मांस और मांस मछली भी बिकता है तो बहुत दूर दूर आते हैं बहुत लोग ले जाते हैं बहुत जो कह रहे थे कि बहुत ठीक है आप के यहाँ सौदा मिल रहा है सही मिल रहा है बहुत अच्छे से मिलता है हम यहाँ यहीं से बिक्री खूब होता है हमारा बहुत दूध भी का बिक्री होता है मांस मछली भी बिक्री होता है डेली दो दो लोग कुदाह दो दो दर पर खुला है बहुत ज़्यादा देली खुला है बहुत दिन रोज दोनों टाइम डेली चलता है खूब सही से दूध भी बिकता है बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ दूध लेने देते हैं हम लोग बहुत कहते हैं सही से डेली ओली चलता है हमारे घर बहुत पब्लिक भी होती है पा